ईअं त वणनि खे टाइम ते पाणी न ॾियूं त उन्हनि जो जीअणु मुश्किल जा ईअं त उन्हनि खे टाइम टाइम ते खाद न ॾियूं त बि उहे जीउ न सघंदा आहिनि पर जसवंत आहे करेलनि जी वेल आहे उहे उन्हनि खे ॾाढी उस लॻे त उहे सड़ी वेंदा आहिनि त इन करे उन्हनि जो अहिड़ी तरह रखूं त उहे कोन जीउ सघंदा हिन करे टाइम टाइम ते पाणी ॾियणु खपे भई ॾिसो गर्मी आहे त उन्हनि खे पाणी वधीक खपंदो जीअं पाण खे पंहिंजे शरीर खे खपे थो त ईअं उन्हनि खे बि खपंदो ई आहे वणनि खे बि खपे ई थो पाणी पोइ गर्मी ॾाढी आहे त उन्हनि खे ईअं सन्हो कपिड़ो हुजे जा सन्हो रओ हुजे उन सां ढके छॾिबो आहे ख़ासि करे अछे कलर जो उन सां पाण ढके छॾूं त हुन में मतिलबु उन्हनि खे इलाही उस न लॻंदी आहे पोइ वरी भई इलाही सर्दी आहे इलाही सीउ आहे त उन में उहे सुकी वेंदा आहिनि भई तुलसी आहे त तुलसी सुकंदी वेंदी आहे सुकंदी वेंदी आहे त थी सघे त उन्हनि खे टाइम टाइम ते थोरो ढके रखिजे थोरो उस में रखिजे त अहिड़ी तरह उन्हनि खे वांधो न अचे अने टाइम टाइम ते उन्हनि खे खाद ॾिजे भई जीअं की गरम पाणी में कणो लीमणो टहिकाए रख टहिकाए करे उहो पाणीअ जी बोटल भरे रखिजे पोइ उहा चोथे पंजे ॾींहं चोथे पंजे ॾींहं उन में विझजे पाणी उहो पोइ जा त उन्हनि ते छॾिजे बि